میں نے زندگی میں اپنے ماں باپ سے یہ اہم سبق سیکھا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا اور میں نے کتابوں سے بھی اپنے خود کے کاموں کو مکمل کرنا سیکھا ہے اور زندگی میں ہر موڑ پر ایک ایسا سبق ہوتا ہے جو ہمیں سیکھ دے جاتا ہے